आमच्या हांगा येरादारीचे पद्दतीर सुधारणा हाडपाची खूब गरज आसा कारण हांगा बश्यो केन्नाच वेळेंत येनात आमकां जेन्ना जेन्ना गरजेचे काम आसता किंवां एका जाग्यार पावपाक वेळ जाता जाल्यार ह्यो बसो केन्नाच वेळार येनात जेन्ना साकून लॉकडावन पडला तेन्ना साकून तर चडूच जाता हे सगळें पर्वरी बीन वचत जाल्यार किंवां खंयूय वचूं मडगांवान गेले जाल्यार खंयी गेले जाल्यार हे अशेच आमकां फेस करपाक पडटा ऑर आमकां आख्खो दिस थंयच बसून रावपाक पडटा कारण की म्हणल्याक थंय इतले ट्रेफीक आसता की तुका साद्यो गाडयो सुद्दां काडपाक मेळनात बसी तर सोडूनच दी दुसरी गजाल म्हणल्यार बसीतले कंडक्टर लोक कितले बसून आसात ऑर बसीन कितले लोक उबे आसा ते सुद्दां केन्नाच पयनात इतली इतल्या लोकांक भरून व्हरतात की सादे तर लोक दारांत लोंबकळटात तरी सुद्दां तांका इतले भरतात चेपून चेपून व्हरतात ते तेंकाच खबर कितें करतात म्हणून आनी बसीक जेन्ना टिकेट काडटा तेन्ना सुद्दां ते केन्ना केन्ना चड पयशे घेतात आनी आमकां फटयता आनीक एक म्हणपाचे जाल्यार रस्त्यार फोंडकुलां खुबूच पडल्यात वचत थंय पड वचत थंय स्त्यार फोंडकुलां पडले दिसतात आनी ह्या फोंडकुलांक लागून कितलेशे लोकांचे जीव वतात कितलेशें लोकांक कितलेशे लोक पडटात गाडी घेवून आनी तेंका तेंचो जीव वता किंवां तेंका खूब त्रास जाता आनी हे अशे जावपाक नजो पावस पडले जाल्यार तर सायडीन कोण उबो आसा जाल्यार ते फोंडकुलांतले उदक तेंचेर पडटा आनी ते अख्खे सारके भिजून वतात आनी अशे खुबशें खुबशें येरादारीचे गजाली आसा जे सुदारपाची खूब गरज आसा